हमें बिजली से बहुत ही उपयोग और महत्वपूर्ण कार्य समझ में आता है जैसे कि लाइट कट जाने पर हम लोग बीमार भी पड़ जाते हैं कभी कभी दवा भी कराना पड़ता है बच्चे परेशान रहते हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही छति पहुँचती है उन लोगों को नुकसान पहुँचता है और पहले तो रासन कार्ड पर मिट्टी का तेल मिलता था लाइट कट जाने पर लोग दीपक जला लेते थे अब वो भी बंद हो गया है इसलिए जो गरीब हैं उनको बिल भी नहीं भरना पड़ता कायदे से कट जाती है और बहुत सी समस्याएं होती हैं बिजली से हमारा हीटर से जैसे खाना भी बन जाता है और हर चीज से उससे हमको लाभ होता है बिजली से अंधेरा में अगर कोई रिश्तेदार अगर मेहमान आ गया है त हमको बहुत शर्मिंदगी होती है कि लाइट कट गई जो गरीब आदमी हैं उनके पास इनवेटर का भी व्यवस्था नहीं है लाइट अक्सर गर्मियों में कटती रहती है अदि कहीं रात में कट जाती है तो हम लोगों को जीना मुश्किल हो जाता है इसलिए बिजली से हमें बहुत ही लाभ है और बहुत दुःख भी है दुःख इस कारण है कि जब लाइट कट जाती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं लाइट रहती है तो हमारा सारा कार्य होता रहता है इसलिए हम उसको बिजली से सारा कार्य अपना देखभाल कर लेते हैं और हमें इससे बहुत ही लाभ है बिजली के कट जाने पर हमारा सारा कारोबार सब रुकावट में व्यवधान पैदा होता है